सुबहमे उठय छियै दौड़य लए उठय छियै तऽ सुबह सुबहमे कुछ सोचय छियै कि जे कनी गाना उना बजैत रहतय तऽ ध्यानमे चलैत रहबय चलि जेबय अगर दू चारि गो सङ्गी साथी मिल जाय छै तऽ ओइपर सँ सङ्गी साथीमे अपन चलि जाय छियै अकेलामे तनी दिमाग छै जे एने ओने भटकि जाइ छै किछु किछु मनमे चलि आबय छै तऽ दिमाग भटकि जाय सङ्गी साथी रहय छै या गाना उना सुनैत चलि जाय छियै तऽ मनसँ ओइ चीजपर अपन ध्यान रहय छै अगर चलते चलते दू चारि आदमी छियै तऽ मन होइ जाइ छै किछु तनी नास्ता उस्ता करि लियै किछु ऐसे भी करि लै छियै सुबह सुबहमे दौड़लासँ अच्छा होइ छै फायदा होइ छै ई लिए अपना घूरे लए चलि जाय छियै दौड़लासँ फायदा होइ छै शरीर भी तन्दुरुस्ती होइ छै पूरा बदन भी देह हाथ गोरके जैसे नस छै अपन अच्छा रहय छै स्वास्थ भी अच्छा रहय छै सुबह उठि कऽ दौड़लाक बाद सुरक्षित रहय छै इसलिए छै जे